ہیلو جی آداب سر میں قمر عباس قمر عرض کر رہا ہوں کیا کیا میری پرنسپل صاحب سے بات ہو رہی ہے جی بہت شکریہ سر میں جاننا یہ چاہ رہا تھا میں اپنے دونوں بچوں کے ایڈمیشن کے سلسلے سے کچھ آپ کے اسکول کے متعلق انفارمیشن چاہتا ہوں تو سر مجھے بتانا چاہیں گے کہ اگر میرا بیٹا لٹریچر اور زبان اور آرٹ فن سے جڑے ہوئے سبجیکٹ لینا چاہتا ہے تو کیا آپ کے اسکول میں اس طرح کی سہولتیں مہی جی بالکل میں ایک جو میرا ڈاؤٹ تھا وہ وہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کو جو اردو رسم الخط ہے اس سے بھی واقفیت ہو اور ہو تو اس کے لیے آپ یہاں وہ کس طرح سے سہولتیں دی جا رہی ہیں کیا یہ چیزیں ہمارے بچوں کو مل سکتی ہیں جی جی جی جی جی جی جی جی سر چونکہ ان کی والدہ کا اسرار تھا اور خود میرا بھی میں چونکہ ایک شاعر ہوں تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم کے متعلق تھوڑا گمبھیرتا سے سوچوں اور بہت ضروری تھا میرے لیے تو میں نے اسی سلسلے سے آپ کو کال کیا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ اطلاع دی اور یہ خبر دی اس کے لیے میں آبھاری ہوں میں جلد ہی اپنے بچوں کو لے کر آپ کے اسکول میں حاضر ہوتا ہوں بہت شکریہ بہت شک